हम ग्रामीण परिवेशमे रहैत छी ताहि दुआरे हमरा कहिओ ई सन्योग नहि लागल अछि नहि हम कहिओ समुद्रक यात्रा कयने छी और ना कहिओ विदेषक यात्रा कयने छी ताहि दुआरे ग्रामीण परिवेशमे हम एहि सभ चीजक उपयोग नहि कयने छी